जै माता दी सर सर में कारपेट लैना हा ते किस रेंज धोड़ी होङन तुं'दे कोल ठीक ऐ सर कुत्थें जेही ऐ दकान मिगी थोह्ड़ा जेहा अड्रैस देगे ठीक ऐ सर ते किन्ने बजे खुलदी ऐ कोई नेईं सर ठीक ऐ फिर सर में ओन्ना